نیوز میڈیا ان طلبا کی مدد بہت سے طریقوں سے کرتا ہے جو طلبا یو پی ایس سی جیسے بڑے مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لیتے ہیں اور امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اس کی مثال اگر دی جائے تو جیسے کہ کوئی طالب علم کے پاس موبائل کی یا انٹرنیٹ کی سویدھا نہیں ہے تو اس کے ذریعے تو میڈیا کے ذریعے سے اس کے اوپ اس تک کے ایگزام کے سنٹر کی خبر اور ایڈمٹ کارڈ ریلیز کی خبر پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے ایگزام کا شیڈول ایگزام کہاں ہونا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ مطلب کتنے بچے پارٹسپیٹ ہو رہے ہیں اس ایگزام میں کتنے بچوں نے حصہ لیا ہے اس ایگزام میں اور کتنے بچوں نے ایگزام چھوڑا ہے اور کب تک کہ ان کے رزلٹ آئیں گے اور کیا امید ہے کتنا کٹ آف جائے گا اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں جو میڈیا کے ذریعے پتا چل جاتی ہے طالب علموں کو جو مقابلہ جاتی ایگزام کی تیاری امتحانات کی تیاری کرتے ہیں